जहाँ तक बात करें खाना बनाने की तो ये आज कल के पुरुषों ने आज कल के बदलते माहौल ने ये बात गलत साबित कर दी है कि बस महिला ही खाना बना सकती है आज कल जिस क्षेत्र में देखें पुरुष आगे से आगे बढ़कर अच्छे से अच्छे मास्टर सेफ साबित हो रहे हैं और हर जगह होटल रेस्टोरेंट रेस्तरां वगैरह जहाँ जाए हमें मेल मेल ही मिलते हैं सेफ और अच्छे से अच्छे वो हर एक डिस को बना लेते हैं बात करें खाने बनाने से लेकर रोटी बनाने की तंदूरी रोटी बनाने की हर एक चीज तो वो पुरुष ही करते हैं पिज्जा सैंडविच बर्गर शाही सब्जियाँ ले लो कुछ भी ले लो तो वो सारे काम पुरुष ही करते हैं तो ये जाहिर सी बातें की ये बात गलत है कि सिर्फ महिला ही कुछ कर सकती है तो हर क्षेत्र में पुरुष आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ तक बात करें तो मेरा खुद का भाई एक बहुत अच्छा मतलब सेफ है उसको कुकिंग का बहुत शौक है उसने कुकिंग में पढ़ाई की है और वो घर पर आए दिन कुछ ना कुछ नए नए व्यंजन बनाता रहता है तो मुझे तो नहीं लगता की खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम है पुरुष भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आजकल महिलाओं से आगे बढ़के यह चीज में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे और हर एक क्षेत्र पे हर एक लेवल पर आगे बढ़ रहे है